मैंने एक दुकान से एक टी वी ख़रीदा था जो मुझे अच्छा लगा था लेकिन उसकी परफ़ॉरमेंस के बारे में बता दूँ कि बहुत ही घटिया परफ़ोरमेंस था उसमें बहुत सारे ऐसे लैग होते थे वह अच्छा से वर्क नहीं हो पा रहा था कभी कभी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस थी वह चली जाती थी कभी कभी उनकी लाइन की जो कनेक्सन था वह ग़ायब हो जाता था और मुझे इससे बहुत काफ़ी हानि भी हुई और इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बैड ही रिप्लाई दूँगा क्योंकि इतना घटिया प्रोडक्ट बनाया गया था जिससे मुझे लेने के लिए नहीं चाहिए बट मुझे पता नहीं था जब लेने के बाद मैं मैंने देखा उस प्रोडक्ट को तो बाक़ी बाक़ी सारी उसमें कमी थी जो मैंने अनुभव किया था